हेलो मुकेश हाँ कल भदोही स्टेशन जाना है मेरे को और कल ग्यारह तीस पर गाड़ी है तुम गाड़ी कल सुबह साढ़े दस बजे ले के आना क्योंकि दस मिनट पहले वहाँ पर पहुँचना है क्योंकि रास्ते में भीड़ भाड़ लग जाती है गाड़ी जाम हो जाती है तो जाने में दिक्कत होगी इस लिए तुम आधे पौने घण्टे पहले आ जाना हम लोग चलेंगे स्टेशन हाँ ठीक है हाँ ठीक है